हमर गाममे सिंचाईके सुविधा छै जकरासँ कि लोककेँ खेत लोककेँ खेतमे सिंचाइ भए जाइत छै आर ओकर लेल पाइपके थ्रू पानी ओकर खेत तक पहुँच जाइत छै आर पम्प गड़ाएल गेलैए जेकर बहुत सारा सुविधा मिलैत छै जे पहिले तऽ बहुत दिक्कत रहै लेकिन आब धीरे धीरे ओ दिक्कत दूर भए रहल छै जकरा कि सिंचाई सुचारू ढ़ङ्गसँ बढ़िआँ ढ़ङ्गसँ व्यवस्थित ढ़ङ्गसँ होइत छै आर ओ चीजके फसल जेनाकि फसल धान भए जाइत छै गेहूँ गहुँम भए जाइत छै गेहूँ आर बाजरा भी भए जाइत छै मकइ भए जाइत छै ई सब चीज जे छै एखनो बढ़िआँसँ सिंचाइ करैत छै सिंचाइ कए कऽ बढ़िआँ ढ़ङ्गसँ भए जाइत छै जकरामे कोइ तरहकेँ दिक्कत नहि होइत छै आ सिंचाइ पहले तऽ बहुत दिक्कत रहै पानिके समस्या धीरे धीरे होइत रहै लेकिन आब ओ पानिके समस्या आर ओ चीज सिंचाइके समस्या दूर भए गेलै जकरा लेल कि आब बहुत सारा स्कीम भी चलाएल गेलै सरकारके द्वारा आ बहुत सारा फायदा भी मिलैत छै सिंचाई आब ओना ढ़ङ्गसँ बहुत बढ़िआँ व्यवस्थित ढ़ङ्गसँ होइत छै आ एखन तक ओ चीज दिक्कत नहि छै धीरे धीरे आर एकरोस जादा बढ़िआँ हेतै